अ जेरख्स कपि जागोन ने

ओरैनो ब्लेक एन्द वाइट आरो खालारा बेसेबांथाय अ ओमफ्राय दा आं इसे माखासे खालामनो नागिरदोंमोन देरस'खानसो खालामनो नागिरदोंमोन आरो आं

एसे खम लादो

ओमफ्राय बोरै जायो माबानायफोरा थिगानो जागोन ना

अ

अब्ला आं दा थांनोसै

ओमफ्राय दायो दकानाथ' खुलिगोन

होनबा आङो इसे मोनायाव थांनोसै ना मा होनो अ आदा बेयो माबानि इसे बै जोंहा एनुवेल कनभेन्स'न दङ बेनि प्रग्राम बिलाइ बानायनो दङ माने दे अ आंनो देरस'थासो पेज जागोन होनदों ए बेखौनो देरस'थासो कपि नांगोन माने अ होनबा दा होनबा दोंनथ'निसैना आदा अ थांनोसै दे अ दे